देखिए जैसे हमको कुछ करना है तो पैसे जैसे हम होते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा करें कुछ अच्छा करने के बाद में हमको बच्चा भी अच्छे से रहें अच्छा करें कुछ जैसे हुआ हम बच्चा को छोटा होता है तो हम उसको पढ़ाते लिखाकर अच्छा सँस्कार देते हैं पढ़ा लिखाकर बहुत तो हम उसको पढ़ा लिखाकर हम उसको सोचते हैं कि कुछ अच्छा कुछ काम करे जैसे नौकरी हुई नौकरी करके अपना अच्छे से खुशहाली से अपना रह एक रहेगा

और यही सब आजकल कौन दुक़ान करता है कौन बिज़नेस करता है आजकल का तो सोचता है बच्चा कि हमलोग पढ़ें लिखें अपना फैसिलिटी में हम रहेंगे यही सब काम करना चाहते हैं आजकल तो झूठ फूस काम कोई बच्चा नहीं करना चाहता आजकल तो बच्चा अपना फैशन में हम और माँ बाप भी सोचता है कि हमको बच्चा कुछ पढ़ लिखकर अच्छा काम करे पढ़ लिखकर नौकरी करे यही सब काम सोचता है बच्चा हम करें माँ बाप को भी अच्छा लगता है और बच्चा के लेकिन दुक़ानदार वाला काम कौन करेगा कौन सोचता है कि हम बिज़नेस करें जैसे कोई काम वाम मजदूर आजकल का बच्चा नहीं सोचता है कि हम मजदूर करें और जैसे हम माँ बाप भी कुछ काम करते हैं मजदूर को तो हम किसान हैं खेती का काम करते हैं तो बच्चा लोग सोचता है कि नहीं हमको यह सब काम नहीं अच्छा लगता है हम भी पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छा हम बनेंगे जैसे इन्जीनियर की नौकरी होती है कुछ कोई डॉक्टर बनता है कोई टीचर बनता है यह सब को हम बच्चा को अपना बनाइए पढ़ा लिखाकर यही सब काम अच्छा लगता है और बिज़नेस वाला काम सोचता है कि नहीं नहीं हम दुक़ानदार दुक़ान का नहीं है काम करना चाहते हैं दुक़ान का काम कौन करता है जो अपना अच्छा सँस्कार हमलोग कर रहे हैं किसान को बच्चा को अच्छा सँस्कार देंगे तो अच्छा से अपना पढ़ा लिखाकर अपना जो कोई बिज़नेस तो नहीं करना चाहते हैं लेकिन उसको हम नौकरी दिलाना चाहते हैं कि नौकरी कोई करे अच्छा से और माँ बाप की जिन्दगी अच्छी रहे और बच्चे की भी जिन्दगी अच्छी गुज़रे सब लोग माँ बाप